ओह्दे ई प्लॉट प्लॉट बिच अस जि'यां फु'ल्ले दे बूह्टे होइये फु'ल्लें दा प्लांट बूह्टे होइये कबाड़ गधंल होई गेई बैंगनें दे बूह्टे होइये टमाटरें दे होइये ठीक ऐ बस इं'दे बूह्टे बने ते करिपस जेह्ड़ी ओह्दे च बेलां राजमांह् दियां बेलां उगाने होने कद्दु दियां बेलां घीये दियां बेलां तोरियां करेले इस किस्म दियां बेलां जेह्ड़िया उगाने होने जि'त्थें घर सब्जी होई जंदी ऐ ते कन्नै जेह्ड़ी खा'ल्ली जगह् ओह् बी मलोई जंदी इक स्हाबै कन्नै